मां मूंखे पेंट जो ऑडर ॾियणो हुओ ऐं मां ग़लती सां साए रंग जी पेंट जो ऑडर ॾेई रखियो आहे ऐं मूंखे ॻाढ़े रंग जी पेंट खपंदी हुई इन करे मां इहो ऑडर केंसिल करणु चाहियां थी इन इन जे लाइ जेका बि क़दम क खरणा आहिनि महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधायो की मूंखे छा प्रोसिस करिणो आहे पंहिंजी पेंट खे केंसिल करण लाइ छो त मां ग़लती सां ग़लति रंग जो पेंट ऑडर कयो आहे मां महिसूसु कयां थी त मां ग़लती कई आहे मगर हाणे छा थी सघे थो इन ग़लती खे कीअं सुधारियो वञे वञी सघे थो त तव्हां महिरबानी करे मूंखे जेका ज़रूरी क़दम आहिनि उहो कीअं खरणा आहिनि उन जे लाइ छा खरणा ऐं करिणो आहे महिरबानी करे मूंखे ॿुधाइण जी कृप्या कयो